पैह्लियें जम्में दे जागतें दी सेह्त ठीक रवै उसदे आस्तै अस बड़ा ध्यान रक्खने होन्नें कि ओह् बमार नी होन कसरी नी होन उ'नेंगी किश होऐ नी अस अपने आसे पासे साफ रक्खनी उ'नें जेह्के अस जिस जगह् पर उनें रक्खने अस सोआलने उसगी साफ सफाई रक्खने खट्ट पर उसी खट्ट अपनी साफ रक्खनी गद्दा साफ रक्खनाी बेड शीट जेह्की होंदी ना ओह् बी पांदे फड़की शड़की केह् होंदी कि नमें हुंदी ताइयें ओह् बमार नी होन उ'नेंगी रेशा नी होऐ जां जुकाम नी होऐ जां उ'नेंगी ताप नी चढ़ै इस गल्लै दा अस पूरा ध्यान रक्खने कन्नै उ'नेंगी जेह्की ऐ उनें साफ साफ जगह् उप्पर रक्खना चाहिदा उनेंगी गंदै च नेईं लेना चाहिदा ताइयें उनेंगी कोई बीमारी नी चमकी जां किश उनेंगी होई नि जाए कि ओह् निक्के निक्के जागत जेहड़े होंदे तां उ'नेंगी बड़े तौले बमारी चमकी जन्दी निक्के जागते कन्नै माऊ दा बी ध्यान रक्खना पौंदा कि मां बी ठीक रोऐ उसी बी सब किश टैमा दा थोहे रुट्टी जेह्की उस खानी होऐ कन्नै जेह्का निक्का जागत दुद्ध पियै उसी पची जा माऊ दा इस आस्तै असेंगी माऊ दा बी पूरा ध्यान रक्खना पौंदा ऐ एह् नि छड़ा जागता दा ध्यान रक्खेआ माऊ दा रक्खेआ गै नि मां बमार होई तां केह् होना निक्के बच्चे ने बी बमार होई जाना इसलेई असेंगी निक्के बच्चे दे आगे दोआगे जेह्की होंदी जित्थें ओह् रौंह्दे सौन्दे तां उसदा पूरा साफ सफाई दा पूरा ध्यान रक्खना पौंदा उ'नेंगी मालश मुलश करना पौंदी रोजै दी त्रै हांडियै जां चार हांडियै करी सकदे तुस अबो बड़ी मालश बी बोह्त जरूरी ऐ ताकि उं'दी जेह्के अंग शंग हैन तां ओह् सेट रौह्न उनेंगी किश होऐ नि ओह् उं'दी कोई बमारी नि चमकै उ'नेंगी किश होऐ नि साफ सफाई बहुत जरूरी ऐ ते कन्नै अस साफ सफाई आस्तै केह् करी सकदे अस कपड़े धोइयै गै उ'नेंगी लोआने जेह्के लोआने तां एह् नि करना मैले लैते ते चुक्कियै लोआऊ ओड़े उसदे कन्नै होंदा ऐ बड़ी बमारियां चमकी जंदियां तुस मैले कपडे लोआऊ निक्के जागतें तां उ'नेंगी खारश लग्गी पौंदी होना बड़ा किश होंदा इस गल्ला उ'नेंगी जेह्के जेह्ड़ा किश लोआना तां धोइयै शैल अपनै नचौड़िये लोआने चाहिदे इ'यां नि लोआई ओड़ना कन्नै माऊ दा बी पूरा ध्यान रक्खना ते बच्चे दा बी पूरा ध्यान रक्खना